शॅफस चाकू हें जाय तें काम करपी चाकू फळां भाजी पालो आनी मास कापपाक फोडपाक कुडके करपाक आनी बारीक करपाक वापरतात कापपाचें फळां हे चिनस तयार करपाक करतन फाकटांक वाचपाक ना आनी अन्न सुरक्षीत दवरपाक एक गट आनी स्वच्छताय आशिल्ली सुवात दिता माप करपाची कप आनी सामचे पातळ आनी सुकी वस्तू बरोबर मापपाक गरजेची जाण वरांच्या रेसिपीन सारके परिणाम मेळोवपाक मदत करतात पेटोला हे एक रूंद सपाट आनी जायत फावटी लवचीक साधन आसून ते तणींतले अन्न परतून घालपाक परतून एकठांय करपाक क्रीम पसरपाक आनी फाटींतले सगळें काडपाक वापरतात विस्क हे जिनस बरोबर एकठांय करपाक आनी मिश्रणेंत हवा घालपाक तयार केल्ले आसता तेच करून तांबडी क्रीम वा मिश्रण वाटपाक वापरतात मिश्रण करपाची वाटी हो जिनस एकठांय करपाक मॅरिनेट करपाक आनी तयार केल्ले वस्तू तात्पुरते साठोवपाक वापरतात कोलंदर हें एक भोंवकाचे वाटी आसून ते पास्ता वा भात सारकिल्ल्या अन्न पदार्थांतल्यान पातळ वस्त काडपाक आनी फळ भाजी पलां धुवपाक वापरतात पिलेर हे फळां आनी भाजी पालाचे साल काडपाक कार्यासन रितीन वापरतात जांकां लागून चाकू वापरल्यान वेळ आनी खर्चो कमी जाता लाडू हो एक व्हड चमचो आसून ताकाच खोल वाटी आनी लांब दांडो आसता मुखेल करून सूप शीव सॉस आनी हेर पातळ वस्त वाडपाक वापरतात चिमटो हेर अन्न धरपाक उकळपाक आनी परतून घालपाक वापरतात खास करून गरम वस्तू जावता जशें की मास बाजम वा वळता